गाडर्निंग मेरी फेवरेट हाबी ऐ में गाडर्निंग करना मिगी बचपन कोला बड़ी पसंद ऐ मिट्टी कन्नै कनैक्ट रौह्ना मिगी बचपन कोला बड़ा जैदा पसंद ऐ ते अ'ऊं गाडर्निंग फुल्लें दी बी करनी जि'यां कोई फल होइया ओह्दी बी करनी सब्जियां बी लानी अ'ऊं ते मिगी गाडर्निंग बड़ी जैदा पसंद ऐ गार्डनिंग कि'यां बंदे ई कनैक्ट रौंह्दाओह् मिट्टी कन्नै ते में गार्डनिंग जेह्की ऐ भांति भांति दे रंग बरंगे फुल्ल खिढ़े दे होने इस बेल्लै ते मेरा इक क्यारी ऐ जेह्दे च में बहूटे लाए दे ते ओह्दे कन्नै कन्नै जेह्की अ जेह्की फल सब्जियां न जेह्कियां गर्मियें च जेह्की सब्जियां लगदियां जि'यां ककड़ियां भिंडियां भठ्ठे ते कयोलियां होर बी बड़ियां जैदा जि'यां ओह् होइया जि'यां बड़ी जैदा जेह्की गर्मियें च लगदियां सब्जियां ओह् बी लाई दियां न ते आ वो जेह्कियां गाडर्निंग अ'ऊं इ'यै सलाह् दिन्नियां जे जिन्नै बी गाडर्निंग करनी होऐ बड़ी इ''यां मतलब देख भाल करनी जि'यां थोह्ड़ा कोई निक्का बच्चा ऐ तुसें बड़े प्यार कन्नै गार्डनिंग करनी मिट्टी ऐ जेह्ड़ा बी किश राह्ना होवै मिट्टियै च ओह् जेह्का ओह् जेह्का ड़गरें दा गोहा होंदा जेह्का खरा बड़ें चिरें दा होंदा पराना ओह् पाइयै मिक्स करियै तुसें ओह् करना ओह् लाना ओह् लाना ते परोपर उसी तरीके कन्नै पानी शानी देना बहूटें गी ते बीएं गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी नम्मी जेह्की ऐ बनाई रक्खनीओह तां केह् बीऽ जम्मी जाह्न तुसें इस गल्लै दा खास ध्यान रखना कि जे बड़ियां जैदा बरखां होआ दियां न हून पिछले दिनें मौसम बड़ा बदलेआ हा कदें बरखा कदें धुप्प बरखा ते रोज औंदी ही तुसें ऐ बड़ा ध्यान रखना कि जिसलै मौसम चेंज होंदा ते तुसें जेह्का ऐ अगर होंदा तां तुसें जेह्की ओह् अपने जेह्की तुसें लफाफे च जां किसे च बी जेह्के बहूटे शुह्टे लाए दे फुल्लें दे जां कुसै दे जां थोह्ड़ी सब्जियां होइयां उ'नें तुसें जेह्का उ'नें गी जेह्का तुसें तुसें इक ऐसी जगह् पर स्टोर करना जित्थैं तुसेंगी अ पानी जैदा नुकसान नेईं पजाई सकै क्योंकि जैदा पानी लग्गने कन्नै बहूटे जैदा पीले फिरी जंदे ते ओह् खराब होई जंदे इक तरीके कन्नै मुक्की गै जंदे ते अ'ऊं इ'यै टिप्स देना चाह्न्नीं गाडर्निंग दी इक ते तुसें हैलै आह्ली मिट्टी जेह्की गोहा होइया ड़गरें दा पराना ओह् करना दूआ तुसें शैल तरीके ने पानी देना रोज रोज थोह्ड़ी नम्मी बनी दी र'वै जेल्लै बहूटे जम्मी जाह्न रोज तुसें उसी पानी देना ओह्दे बाद जेह्का तुसें उसी पलांट बड़े सेही तरीके कन्नै करना ओह्दी शैल देखभाल करनी ते बस इ'यै आ'ऊं आखना चाह्नी इ'यै टिपस ऐ मेरी गाडर्निंग कोला लेई ऐ